میں اپنے ایک عزیز کے ساتھ دھنباد گیا ہوا تھا تو دھنباد ایک پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر جین مذہب کے ماننے والوں کا ایک ایک پلگریمیج ہے جو کہ پہاڑ کے اوپر ہے تو جب میں وہاں گیا ہوا تھا تو اتفاق ہوا کہ ہم لوگ بھی وہاں گھومنے گئے اس جگہ پر اور وہ پہاڑ کی چڑھائی لوگ چڑھ رہے تھے وہاں کا ماحول کافی اچھا تھا کیونکہ اس کے ارد گرد جو ہے کافی پے پیڑ پودے اور ہریالی تھی اور چہل پہل تھی لوگوں کا آنا جانا مستقل تھا تو ہم بھی پیدل کچھ دور تک چڑھ کے گئے تھے اس کی چڑھائی جو چڑھ کے جانا تھا جو راستہ تھا وہ تقریباً وہاں بتایا گیا تھا مجھے کہ وہ تقریباً نو ساڑھے نو کلو میٹر ہے تو اتنا لمبا چڑھ کے تو ہم لوگ نہیں بس کچھ دور تک ہم لوگ گئے تھے اور پھر کچھ دور جانے کے بعد واپس وہاں سے پلٹ آئے